तर थोडे फार खाद्य पदार्थांची नांवां घेत जाल्यार अशीं आसात की चिकन शाकुती आसा खतखतें मणगणें आसा सुंगटाचें हुमण बांगड्याचें हुमण वालीची भाजी आसा मस्काची भाजी तांबडी भाजी गोंसाळ्याची भाजी चिटकी मिटकी भाजी कारायत्याची भाजी चिकन चिली आसा चिकन सुक्का आसा तिसऱ्यांचें सुकें कालवांचें सुकें मटन ताल्ल्याचें सुकें मागीर आपल्या घोटांचें सासांव आमाड्याची चटणी दाळ चार अळमी अळमी अळम्यांची शाकुती दुदीची भाजी मागीर आपले मुगाची घाटी मुगाची उसळ चण्यांची उसळ चण्यांचो रोस मुगांचो रोस मागीर आपलो मसुरेचो रोस चवळींचो रोस छोले आंकरांचो रोस आळूचें खतखतें अळम्यांचो रोस मागीर आपलो बांगडो फ्राय इस्वण फ्राय कुल्ल्यांचो मसालो बांगड्याची उडीद मेथी बटाट्यांची भाजी मागीर आपलें आसा पोळे आसा बन्स आसा सामोसा आसा वडा आसा मेथीची भाजी आसा पालकाची भाजी आसा पनीर आसा पनिरान वेगवेगळे पनीर मसाला पालक पनीर मागीर पनीर कोल्हापुरी पनीर बटर मसाला पनीर टिक्का आसा मागीर आपली सुकी सुंगटां खारें बांगड्यांची किसमूर पापड लोणचें धंय ताक गाळम्याची किसमूर बिमलांचें लोणचें आमाड्यांचें लोणचें भरिल्लें तोरांचें लोणचें पुलाव फ्रायड रायस बिरयानी सुंगटांचो पुलाव रेशाद बांगडो शिणांणे माणक्यांचें चिली मागीर बियांची भाजी पुऱ्यो डोसा आसा फोव बटाट फोव जाले दूद फोव जाले शेव